दोरोङारि मोसानाय आदबाव बांसिन गोसो होनो हादों जोंनि लाइमोनफोरा मानोना जोंनि लाइमोनफोरा गुबुन बोसोरारिनिफ्रायबो देग्लाय बोसोरारियाव मोसानाय हाबाफारियाव बयबो गोसो गुदुं खालामनानै खालामनानै हारिमुखौ हारिमुखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लादों आखायाव लादों बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव जोंनि लाइमोनफोरा लाइमोनफोरा मोजाङैनो मोजाङैनो दिन्थिफुंनो आखायाव लादों मानोना मानोना बिसोरो गावसोरनि इयुन इयुन जेनेरेसनखौ मोजाङै जौगा होनो थाखाय बागुरुमबा मोसानाय बागुरुमबा मोसानाय दोरोमारिफोरखौ दावगानाय बिथिङाव लाबोगासिनो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनानै थांनानै खाम दामनाय सिफुं सुनाय बागुरुमबा मोसानाय दाउस्रि देलाय मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय बेफोरखौ दिन्थिफुंनानै जोंनि बर' लाइमोनफोरा गोगगानाय लाबोदों आरो जौगानायबो लाबोदों आरो बिसोरो राङारि सरखारनिफ्राय राङारि बान्थाबो मोननो हादों मोननो हादों गावसिनि गावसिनि मेलेम गोनां गावसिनि गोसो बोलो मोदोम जिउ होनानै जिउ होनानै बिसोरो हारिखौ फोथांनो थाखाय बर' हारिखौ फोथांनो थाखाय बर'हारिनि आसार आखुखौ खौ दिन्थिनो थाखाय साबसिन निफ्राय साबसिन दिन्थिफुंनो आखायाव लादों जोंनि गामिनि लाइमोनफोरा आरो इयुनावबो बिसोरो बेबादि खालामलांबाय थागोन होननानै आं सानो जोंनि गामिनि लाइमोनफोरखौ फरायनाय बिथिङावबो बिसोरो गोसो होगासिनो दं आरो दामनाय देनाय बेफोरजों लोगोसे फरायनायखौबो लांफागासिनो